ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام وسیع اور متنوع ہے جو مختلف سرکاری نجی اداروں پر مشتمل ہے یہ نظام متعدد چیلنجز سے نبر نبرد آزما ہیں جو اس کی سرکاری کارکردگی اور فراہمی کو متاثر کرتے ہیں یہاں ہندوستانی صحت کی دیکھ بھال کا نظام خصوصیات اور اہم چیلنجز پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں صحت کی دیکھ بھال نظام جو ہے سرکاری ہسپتال مرکزی اور ریاستی حکومتیں سرکاری ہسپتال چلاتی ہے جوکہ بنیادی ثانوی اور تیسری سطح کی صحت کی خدمات فراہم کرتی ہیں دیہی اور دور دراز علاقوں میں بھی جو ہے نا بنیادی صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں جسے ہم پرائمری ہیلتھ کیئرس سینٹر بھی کہتے ہیں برے مراکز جو ثانوی صحت کی خدمات فراہم کرتے ہیں نجی ہسپتال بڑے شہروں اور قصبوں میں نجی ہسپتال اور کلینکس موجود ہیں جو اعلیٰ معیار کی خدمت فراہم کرتے ہیں لیکن یہ مہنگے زیادہ ہوتے ہیں نجی ڈاکٹروں کی کلینکس مختلف جگہوں پر نجی ڈاکٹر کی کلینکس اور نرسنگ ہومس بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور موجود بھی ہیں روایتی اور متبادل طب میں آیورویدی اور ہومیوپیتھیز اور یونانی طب بہت سے لوگ ان روایتی متبادل طریقے سے علاج بھی کرتے ہیں اور ان کے چیلنجز بھی ہے صحت کے ہندوستان میں وہ ہے صحت کی خدمات کی عدم مساوات ہے علاقائی عدم مساوات ہے شہری اور دیہی علاقوں میں صحت کی خدمات میں بھی بہت بڑا فرق ہے دیہی علاقوں میں بھی بنیادی سہولیت کی کمی ہے معاشی عدم مساوات ہے غریب طبقے معیاری اور صحت کی خدمات تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا بنیادی ڈھانچے کی کمی ہے کئی سرکاری ہسپتالوں اور کلینکس میں بنیادی ڈھانچے اور جدید آلات کی کمی ہے بستروں دواؤں اور ضروریات آلات کی کمی ہوتی ہے بیماریوں کا بوجھ ہے ہندوستان میں متعدد بیماریوں جیسے ٹی بی ملیریا اور ڈینگو وغیرہ متعدد بیماریوں کا بوجھ زیادہ رہتا ہے عوامی صحت کی مسائل جیسے غذائی قلت اور ماں بچے کی صحت بھی اہم چیلنجز ہے مالی مسائل سرکار صحت کی بجٹ کی کمی جس کی وجہ سے صحت کی خدمات کی فراہمی میں مشکلات پیش آتی ہے نجی صحت کی خدمت بہت مہنگی ہوتی ہے جسے سب لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور زیادہ تر امیر لوگ ہی اس کو برداشت کر سکتے ہیں انسانی وسائل کی کمی ہے ماہر ڈاکٹروں نرسوں اور دیگر صحت کی پیشہ ور افراد کی کمی ہے خاص طور پر دیہی علاقوں میں طبی عملے کی مناسب ترتیب اور ترقی کا فقدان ہے ادویار اور ادویات اور ویکسینس کی دستیابی کی اہم ادویات اور ویکسینس کی کمی ہوتی ہے خاص طور پر دیہی اور دور دراز علاقوں میں ویکسین بہت زیادہ کمی ہوتی ہیں ادویات کی قیمتی بھی قیمتیں بھی جو ہے قیمتوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں جو عوام کی پہنچ سے زیادہ باہر ہوتی ہے خاص طور سے یہ بات ہے کہ ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام کئی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے مگر مختلف اصطلاحات اور منصوبوں کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوامی اور نجی شراکتداری دیہی علاقوں میں سہولیت کی بہتری اور ڈیجیٹل ہیلتھ کے استعمال سے صحت کی خدمات میں بہتری لانے کی امکانات زیادہ ہو رہے ہیں